हमारे ही राज्य राज्य उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ हमें बहुत बहुत ही अति आवश्यक अति आवश्यक क्या मतलब कि बहुत ही जाना चाहिए जरूर से जैसे कि काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस का बहुत ही काफी कई जगहों मतलब पूरे देश में यह प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ यहाँ जाने से एक अलग एनर्ज़ी प्राप्त होती है यहाँ जाने के बाद बहुत ही मन शान्त शान्त रहता है और काफ़ी पॉज़िटिव एनर्ज़ी मिलती है जो कि हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी वह प्रेरित कर प्रेरि प्रेरणा देती है और ऐसे में जैसे कि हमलोग को और वहीं बगल में महाकालेश्वर टेम्पल है वहाँ जाना चाहिए और हनुमान हनुमान गढ़ी है हनुमान मन्दिर संकटमोचन हनुमान मन्दिर जाना चाहिए जहाँ कि काफ़ी अच्छ अच्छा लगता है जाने के बाद मन शान्त और काफ़ी काफ़ी अच्छा अनुभव होता है जाने के बाद ऐसे में और हम एक बार आउट ऑफ स्टडी एम पी गए हुए हैं जहाँ पर कि मैहर माता का मन्दिर है वहाँ गए थे वहाँ पर काफ़ी अच्छा अच्छा मन्दिर है जहाँ कि आदमी को जाना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है वहाँ पर काफ़ी जाने के बाद एक अलग अलग तरीके से अलग तरीके से अलग तरह के जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है शान्ति मिलती है और ऐसे ऐसे में कैँची आश्रम जाना चाहिए नीम करौ करौली बाबा का मन्दिर वहाँ पर जाने के बाद एक अलग टाइप की एनर्ज़ी मिलती है और जीवन में आप कुछ न कुछ जरूर पॉज़िटिव करने की सोच सोचने पर मज़बूर हो जाते हैं वहाँ पर यह बहुत ही अच्छा नीम करौ करौली बाबा का वह स्थान जो है कि काफ़ी पॉज़ पॉज़िटिव एनर्ज़ी प्रदान करता है हमलोग को जीवन में आगे बढ़ने के लिए और बिहार का मुण्डेश्वरी माता टेम्पल काफ़ी काफ़ी प्राचीन भारत का प्राचीन मन्दिर है वहाँ तो आदमी को अवश्य ही जाना चाहिए क्योंकि हिन्दुओं का एक प्राचीन सबसे प्राचीन टेम्पल है जहाँ कि जहाँ कि एक अलग एक अलग ही एक्सपीरिएन्स होता है वहाँ जाने पर उतना उतना अच्छा मन्दिर मतलब उतना उतना अच्छा मन्दिर लगभग पाँच सात सौ सीढ़ियाँ चढ़ पाँच सौ या सात सौ के आसपास सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मन्दिर का दर्शन होता है लेकिन वहाँ जाने के बाद एक अलग ही टाइप का सुक़ून आपको मिलेगा क्योंकि वह काफ़ी अति प्राचीन मन्दिर है भारत का जहाँ कि जहाँ कि पहले मुगल मुगल शासकों के द्वारा वहाँ मन्दिर वह तो खण्डित किया गया था आज भी मन्दिर जैसे जैसे का वैसे पड़ा हुआ है वहाँ तो हमको लगता है कि आदमी को जाना ही चाहिए और और ऐसे में जैसे कि केदा केदारनाथ आदमी को जाना चाहिए केदारनाथ जाना ही चाहिए वहाँ पर वहाँ पर हमेशा ठण्ड ठण्ड रहती है और काफ़ी आदमी के जीवन में हिन्दू हिन्दू को हिन्दू हिन्दू परिज़नों को जीवन में एक बार केदारनाथ अवश्य ही जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हिन्दुओं का हिन्दुओं का एक एक अलग ही टाइप का अनुभव होता है अनुभव होता है और वहाँ केदारनाथ टेम्पल काफ़ी बर्फ़बारियाँ पहाड़ें और बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको वहाँ पर जो कि काफ़ी अति अति सूकून सुकूनदायक है